हीअं त पंहिंजे शहर में असां इलाही बाइक हलाइ आहे और परिते परिते ताईं बि विया आहियूं बाइक सां शहर जे ॿाहिरि बि कुझु रिजॉर्ट आहिनि सुठा जिते असां घुमण जे लाइ विया आहियूं बाइक सां ऐं कॾहिं परिवार सां गॾु कॾहिं पंहिंजे दोस्तनि सां गॾु असांजो वञणु थींदो रहंदो आहे सभु पंहिंजूं पंहिंजूं पाइप खणी करे वेंदा आहिनि घुमण जे लाइ पर हाणे जेके एक्सप्रेस वे और उहे सभु ठहिया आहिनि त हुन में त जेके सुठा सुठा रोड ठहिया आहिनि शॉर्टकट वारा जे जीअं असां श हिक शहर खां ॿिए शहर वञी सघूं त हाणे हिकु इच्छा ईअं आहे कि हिक शहर खां ॿिए शहर बाइक सां असां वञूं छो कि परिते वञणु इलाही परिते वञण पॉसिबल न थींदो आहे असांजे लाइ पर पास वारे शहरनि में त असां जेके नंढा रस्ता थिया आहिनि हुननि जे थ्रू वञी सघूं था